جی سر آپ ٹیکسی ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے میری سر میں سیلم پور میں رکا ہوا ہوں ایک ہوٹل میں مجھے چھوٹا بازار گھومنا ہے تو آپ گھما دیں گے سر میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہوں تو کیا چارجز لگیں گے بتا دیجیے آپ ہم لوگ پانچ لوگ ہیں ہوں جی سر ساڑھے تین سو پچھلی بار تو میں ڈھائی سو روپئے میں گھوما تھا سر ہوں اوکے سر کوئی نہیں آپ کو تین سو دے دیں گے سر ہوں ہوں تو آپ پوری دہلی ہی گھماتے ہیں ویسے مجھے پرانی دہلی کا جامع مسجد لال قلعہ تاج قطب مینار وغیرہ بھی گھومنا تھا تو اب بتا دیجیے اس کے کیا ریٹ لگیں گے تین دن تین دن کا میں تو بک کرانا چاہتا ہوں تو تین دن کا کیا چارجز لگیں گے پچپن سو اوکے یہ سر کچھ زیادہ نہیں ہے ہوں تو کچھ اس میں کم کم و بیشی نہیں ہوگی ہوں اوکے تو ٹھیک ہے سر تو کل صبح مجھے آپ دس بجے پک اپ کر لیجیے سیلم پور بی بلاک تھرڈ فلور سے

اوکے سر اوکے شکریہ ٹھیک ٹھیک